जोंनि फरायसालियाव बिजाब बाख्रिया दङ गोबां रोखोमनि बिजाब जों बेवहाय फरायनानै गियान मोननो हायो दा बेफोरनि मादाव आं फरायनो मोननाया माने गोसोआव थानाया मानगोनां सभा ब्रम्हनि लिरनाय गोदान उजि बे बिजाबाव गासै बुहुमनिनो गोरों आरिमुगिरि लिरगिरि आरो मेलेमजिबि बिथांमोननि गोबां खोथाफोरा जोबोद रोखायै लिरनाय दङ नाथाय आं बेखौ मिथिनानै मोनदोंदि बिथांनि जि गोदान उजि बिजाब बे बिजाबा थारैनो जोबोद गोमोथाव मानो होनोब्ला आं फरायनानै मोननायाव खनसे फरायनायनि उनाव आङो जेबो बुजि मोनाखैमोन फाय आं खनबासो फरायखांनायनि उनाव आं एसे बुजिदों आरो जेब्ला जिबारसो फरायो होनब्ला आं गासै बाथ्राखौनो जोबोद रोखायै बुजिदोंमोन नाथाय आं बे बिजाबखौ फरायजेननाय समाव गिबियाव गासै बिजाबनि बाथ्राफोरा गोरोन्थि होननानैसो साननानै लादोंमोन नाथाय उनाव जेब्ला बुजि मोनो अब्ला बुजिबाय बिथां लिरनाय फंफ्रामबो बाथ्रायानो जोबोद ओंथिगोनां आरो मानसि हारिनि थाखाय जोबोद गोनां बाथ्रा होननानै आं बुजि मोनदों थारैनो बे बिजाबा मानसि हारिखौ सोलाय होनो हानायबायदि गांसे बिजाब आरो बिनि अनगायैबो आं फरायनो मोननाय बिजाब हिसाबै ओरैहाय हेमेन बरगहाय लिरनाय गोबां आर्टिकोलफोरखौ आं फरायखांबाय बेनि उनाव बे जोंनि बर'नि गागे लेरगिरि इउ जि ब्रम्ह बिथां लिरनाय बिजाबखौबो आं फरायबाय थारैनो बिथांमोन लिरनाय बिजाबफोरखौ जों नायोब्ला माखासे लिरबिदांफोरखौ फरायनायनि उनाव लिरबिदां लिरनो बा बिजाब सुजुनायनि थुलुंगा बेखौ मोनो बेनि गोबां खन्थाइफोर दङ उथ्रिसार खुंगुर बसुमथारि लिरनाय जेबायदि गोबां खन्थाइफोरबो दङ बेफोर खन्थाइखौ फरायोब्ला जायखि जाया सासे गोदान फरायसायाबो खन्थाइ सुजुनो लुगैनाय जि मोनसे उथ्सा एबा थुलुंगाखां बेखौ मोननो हायो आरो बिदि नाजानानै सासे उन्दै बैसोनिफ्रायनो सासे लिरगिरि खन्थाइगिरि एबा थुनलाइगिरि जानायनि गोबां रोखा लामाफोरखौ जों मोननो हायो दा बेबायदि मोजां मोजां गियानखौ बिजाब फरायोब्ला मोननो हायो बेखौ आं बुजि मोनदों दा बिजाबा बुंनो थाङोब्ला बे जाबाय गियाननि फुंखा ओंखायनो जों गियान मोननो लुगैयोब्ला बिजाबखौ फरायथारनांगोन साफ्रोमबो गोजौ थाखोनि सुबुंफोरा दिनै जायफोरखौ जों जाफुंसार सुबुं होननानै बुङो बिथांमोनहा बेसेबां बेस्थ'थानि गेजेरजोंब्लाबो सानफ्रोमबो गां बा एबा गांजि मोजां मोजां बिजाबफोरखौ बिथांमोनहा फरायो दा बेखौ नायोब्ला जे जोंबो फरायोब्ला बिथांमोनबायदि जानो हाथ्राब्लाबो जिउआव माखासे गोनां गुनफोरखौ रोंगौथिफोरखौ मोननो हागोन नांगौ गियानफोरखौ बुथुमना लानो हायोबा उननि जिउ लामायाव दावबायनायाव गोरलै जायो थांखिखौ होसोनायाव मोजां जायो जाफुंसारनो हानाय लामाखौ मोनहैयो ओंखायनो बे बिजाबफोरखौ जों हानायमानि फरायनांगौ गांसेबो बिजाबा उन्दै गिदिर गैया गोसो होनानै फरायनो हायोब्ला जों बेवहाय गोबां बेसेन गोसा माखासे गियान मोननो हायो ओंखायनो बिजाब फरायनाया जोबोर गोनां जायनि थाखाय सिगांनिफ्रायनो माखासे मेलेम जिबि सुबुंफोरा साननो गोरों सुबुंफोरा मोजां मोजां बिजाबफोरखौ बिजाब बाख्रियाव दोनथुमनानै जों साफ्रोमबो फरायगिरिफोरनो बोरैहाय गोजों लामा दिनथिलांनो हायो बेफोरनि थाखाय राहा लादों बेफोरनि थाखाय लाइब्रेरि खालामदों आरो बे लाइब्रेरिफ्राव आं सानो आथिखालाव जेरावबो मोनफ्रोमबो फरायसालिफोरावबो दं गाबागाव गामिनि संग सेंग्रा आफाद माखासे क्लाबफोरावबो बेबायदि लाय लाइब्रेरिफ्रा थायो

जोंनि गेजेराव साननो हानाय मेलेम जिबि एबा लिरगिरि गोबां ओंखारगोन जों बेखौ मिजिं थिनो हायो